एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र घूमने घूमने गए तो वहाँ चढ़ाइयाँ करने लगे चढ़ाई करने लगे तो चढ़ाई करते करते करते करते ए हमें एक जंगल दिखाई दिया जंगल में हमने देखा कि बहुत सुन्दर एक पंछी नाच रहा है मोर वह मोर इतना सुन्दर था इतना सुन्दर था मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताएँ और देखा तो वह नाच रहा था नाचते नाचते उसके सारे पंख बहुत अच्छे से नाच रहा था बहुत अच्छे से नाच रहा था पूरे सारे पंख फैले हुए थे मुझे यह देख कर बहुत सुन्दर लगा बहुत सुन्दर लगा बहुत सुन्दर लगा हमें मोर बहुत अच्छा लगता है बहुतपसंद है फिर हम चढ़ते चढ़ते देखा कि हमें वहाँ और से तोते दिखाई दिए तोते दिखाई दिए हम यही देख कर ए देखते देखते चल रहे थे कि कौन सा पंछी कहाँ पर इधर उधर देख रहे थे तो तोते दिखाई दिए तो तोता इतना सुन्दर दिखा आसमानी वह तोता इतना सुन्दर दिखाई दिया था आसमान में उड़ते हुए हमने उसे देखा तो बहुत सुन्दर लग रहा था तोता भी बहुत सुन्दर लग रहा था और फिर जब वह कुछ दूर फिर ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे थे फिर देखा बुलबुल वह भी बहुत सुन्दर थी बहुत चहक रही थी बहुत सुन्दर लग रही थी फिर उसे हमने दाना दिया दाना खा लिया बुलबुल ने पानी दिया पानी पी लिया बुलबुल ने हमने यह सब देखा वहाँ रुक गए थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुक कर थोड़ी देर यही सब ओ हम लोग देखते रहे टहलते रहे टहलते रहे बहुत सुन्दर लगा बहुत सुन्दर लगा और फिर यह इधर उधर देख ही रहे थे कि मुझे ए कोयल की आवाज सुनाई दी बहुत अच्छी सी आवाज में बोल रही तो कोयल कोयल भी बहुत सुन्दर है इतनी अच्छी आवाज में बोल रही थी कि हम लोग वहीं खड़े होकर वह सुनने लगे थोड़ी देर सुनने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े फिर चलते चलते देखा कि कुछ वहाँ पर बहुत और अच्छी सी चिड़िया देखी बहुत अच्छी सी चिड़िया देखी तो वह भी बहुत सुन्दर थी फिर ऐसे हम लोग ओ टहलते टहलते जा रहे थे और सब देख रहे थे वहाँ के पशु ए पंछी और सब ओ पक्षी बहुत सुन्दर सुन्दर वहाँ पर पंछी थे बहुत सुन्दर सुन्दर सबको देखा और सब बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा